हम कल गए थे मार्केट धर्मशाला मार्केट में हम गए वहाँ पर एक जींस लिए जो हाँ जो दम नीला कलर का जींस है बहुत अच्छा लगा हमको इसपोर्ट कंपनी का है बहुत अच्छा जींस है उसको हम लिए पहने हैं बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसे ही जींस हम खरीदना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा हमको लगता है जींस उसका फ़िटनेस उसका जो रहता है लंबाई सब अच्छा लगता है हमको कलर भी अच्छा लगता है जींस का जो कलर चाहे वो कलर खरीद सकते हैं हम जींस में देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है मार्केट में बहुत अच्छे मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा मिलता है जींस